सुपौल जिलामे प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरणीय चुनौती अछि सबके लेल अछि पानी एतऽ शुद्ध नहि मिलै अछि सबसँ पहिला बात तऽ हम ई कहैलए चाहब जङ्गल जङ्गल तँ कोशी जिलामे जहाँ तक हमरा सबके गाँव कोशी क्षेत्रमे पड़ैए जङ्गल बहुत जङ्गल अइ प्रदूषण तऽ एतऽ किछु ज्यादा ही मात्रामे अइ लोक मतलब शौचालय करैलए जाइए तऽ बाहरमे शौचालय करैए बहुत कम शौचालय एतऽ लगल अइ आओर पानीके स्रोत तऽ पानी हमरा सबके टुवेलसँ प्राप्त करै छी आइकाल्हिमे सरकार हमरा सबकेनितीश कुमार जिला मतलब हर जगह लगेलक हँ ओ पानी टूटी लगेलक लेकिन ओहो कामयाब नहि अछि स्वच्छताके मामलामे किछु हद तक ठीक अछि नगरपालिकामे जे सब सफाइ करैत अछि कूड़ा कचरावला डब्बासब ओ कूड़ा कचरा डब्बामे जमा होइए आओर उठबै भी छै ओकरा लेकिन जहाँ तक सवाल छै पानीके तऽ पानी हमरा सभके स्वच्छ नहि मिलैए आओर प्राकृतिक संसाधन तऽ किछु अछि नहि हमरा सबके एहिठाम आओर पर्यावरणीय चुनौतीसँ हमरा सबके बहुत परेशान छी लड़ि रहल छी समस्याके समाधान करै छी